अॼु मां अमेरिका में रहियां थी ऐॾा साल मूंखे अमैरिका में थी विया आहिनि पोइ बि अॼु बि मूंखे पंहिंजे देश पंहिंजे वतन पंहिंजे गाँव जी एॾी यादि ईंदी आहे जिते मां पैदा थिया जिते पंहिंजी मां ज़िंदगी अॼु कल्ह ते गुज़ारी पंहिंजे दोस्त सां जिते मां कुॾंदमि जिते मां खाधो पीतो एॾा यादियूं ईंदियूं आहिनि हीअं लॻे थो कि भई कॾहिं मां हुते बीहंदमि जिते बि तव्हां रहो पर जिते तव्हां पैदा थिया आहियो न जिते प तव्हां पंहिंजे माउ पीउ सां अधु ज़िंदगी गुज़ारी आहे न उहा जॻहि तव्हां जे मन म कॾहिं निकिरी ई नथी सघे उहे यादियूं उहे सभु चीज़ियूं कॾहिं निकिरी नथी सघनि अॼु मां अमरीका में रहां थी अमेरिका में एतिरे तरह तरह जा खाधा आहिनि पोइ उहो बि मूंखे उहो गाँव जी एक दम सादगी वारो खाधो एॾो वणे थो पंहिंजे दोस्तनि सां राति राति वेही करे ॻाल्हियूं करणु ज़िंदगी जी ॻाल्हियूं करणु एॾो वणे थो उहे सीज सभु चीज अमेरिका में किथे आहिनि उहे पंहिंजा वतन जा ॻाल्हियूं उहे सभु बचपन जी चीज़ियूं मूंखे एॾो अॼु बि यादि कराइनि थियूं अॼु बि मुंहिंजो मन रोए थो कि मां हुते कॾहिं ईंदमि कॾहिं उहे सभु यादियूं वापसि से यादगार कंदमि